नमस्कार क्या काम है बताइए हाँ मोबाइल से है आपको कैसा चाहिए आपको मोबाइल कितने पैसे तक चाहिए मिल जाएगा चाहे जैसे नीचे ऊपर जैसे चाहिए आपको हाँ मिल जाएगा लोन पर भी मिल जाएगी वैसे

लोन पर थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है हजार पन्द्रह सौ इसमें पैसा देने का समय मिल जाता है साल भर छः महीने और छः महीने के अंदर चुका देंगे हाँ है

बस मोबाइल लेंगे ब्लूटूथ चार्जर तो नहीं लेंगे ब्लूटूथ या चार्जर नही लेंगे चार्जर मिलता है फोन के साथ ब्लूटूथ नहीं मिलता है चाहिए

आप कब तक आएँगे सुबह दस से शाम छः बजे तक हाँ फिर पैसे पर चहिए या लोन पर दस हजार बीबो का फोन बहुत बढ़ियां फोन है वो लेना चाहेंगे उससे ऊपर ग्यारह हजार का भी फोन है आठ हजार का भी है जैसा चाहें ले सकते हैं चलिए मिल जाएगा आपको आइए तो शाम तक आपको दिखाता हूँ फोन अपने लेंगे या अपने बच्चे के लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है शाम को आ जाइए ठीक है आइए नमस्ते